जय जय झूलेलाल केरु पिया ॻाल्हायो अछा तव्हांजो त साईं नालो घणो ॿुधो आहे अछा साॻवान में सुकलु मालु पोइ अघु थोरो वधंदो उन में सुकलु मालु खपे त मां शइ सुठी ॾियांव तव्हांखे उन में ख़ासि ट्रीटमेंट कराए रखियलु आहे हिकिड़ो सुकलु अथव उनजी स्पेशल ट्रीटमेंट थींदी आहे मां उहा ट्रीटमेंट कराए रखी आहे सुठो त महांगो पवंदो पर शइ सुठी ऐं तव्हांखे घणो मालु लॻभॻि खपंदो घणी घणे छा आइटम ठाहिणा अथव हा हा हाणे हिन में मुंहिंजो हिकिड़ो प्लांट अथव तव्हां उते बि अची सघो था मुंहिंजे गोडाउन में बि अची सघो था पर प्लांट ते ईंदा त तव्हांखे बिल्कुलु असली शइ मिलंदव ऐं ट्रीटमेंट कयलु ऐं उन में बिल्कुलु जवाबदारी हुनजी चिंता नाहे मूं वटि मालु त घणो पियो आहे ऐं जे सम्झो तव्हांखे स्पेशल ऑडर ॾियणो आहे त उहे उन लाइ खपंदा जीअं मां लॻाईंदुसि तव्हांखे शइ सुठी ॾींदुसि न न न ट्रीटमेंट करे ॾींदोमांव मूं वटि जेको मालु पियो आहे उहो ॾींदोमांव ऐं प्लस ऐं जंहिं माल में ट्रीटमेंट कयो आहे प्लांट में ऐं पोइ सुकाए करे ऐं तव्हांखे ॾींदुसि जीअं तव्हांखे का अॻियां तकलीफ़ु न अचे उनजो फ़िगर ईंदुव फ़िगर सुठो ईंदुव शइ सुठी आहे मज़बूत आहे बिल्कुलु दादा तव्हां विश्वास कयो तव्हांखे मुंहिंजो नम्बर जीअं मिलियो आहे त तव्हां मूंखे फ़ोन कयव ज़रूरु असांजो नालो आहे शहर में ऐं असां ॿ पैसा वधीक वठंदा आहियूं पर शइ में कोई बि कोंप्रोमाइज न कंदा आहियूं जी जी हींअर मां तव्हांखे ॿुधायांव लॻभॻि बारहां सौ रुपया जे क़रीब अथव घन फ़ुटु हा ऐं तव्हांखे डिस्काउंट थी वेंदो थोरो थींदो पर हिन में छाहे ट्रीटमेंट में ई घणो लॻे थो इन करे डिस्काउंट एतिरो न थी सघंदो पर वरी बि मां तव्हांखे करे ॾींदुसि तव्हांजो मालु वधीक आहे त मां वधीक करे ॾींदोमांव मालु मुंहिंजे प्लांट ते आहे त तव्हां मूंखे ॿुधरु जी दादा तव्हांखे जेको बि खपेव मां उहो ॾेई छॾींदोमांव मुंहिंजो कमु जेको आहे उन में मुंहिंजो वॾो कमु आहे तव्हां जेको चवंदा उहो मिली वेंदव आसाम बि मिलंदो तव्हांखे ॿियो बि मिलंदव सभु मिली वेंदव जी जी जी बस तव्हां मूंखे फ़ोन करे ऐं अची वञिजो ऐं मां तव्हांजे लाइ इंतज़ारु कयां थो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे दादा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे जय झूलेलाल